ईअं त असांजे महाराष्ट शहर में कई तरीक़े जूं रांदियूं खेॾियूं वेंदियूं आहिनि जिंहिं में असांजो क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल इहे क़िस्म जूं स्पोट्स खेॾियूं वेंदियूं आहिनि हुन में जीअं त असांजे महाराष्ट में हेॾा सुठा सुठा इस्टेडियम वॾा आहिनि जिंहिं में असांजी क्रिकेट जियूं आईपियल वल्डकप ए टेस्युमेचियुस खेॾियूं वेंदियूं आहिनि जीअं त असांजे मुंबई जे चर्च गेट में वानखेड़े वाशिअ जो स्टेडियम आहे डी वाए पाटिल जो स्टेडियम आहे ऐं हेडियूं चङियूं अॼोके ज़माने में नंढ़ियू नंढ़ियू टफ अची चुकियूं आहिनि जिंहिं में माण्हू पैसा भरे करे रेंट ते बि खेॾी सघिन्दा आहिनि